मां अॼु खां छह महिना पहिरीं सोनीअ जी टि वी वरिती फुल्ली स्मार्ट टि वी आहे मुंहिंजी छह महिना थिया आहिनि टि वी जी सर्विस जामु सुठी आहे कलर डिस्प्ले वग़ैरह जामु सुठो आहे आवाज़ु साउंड टि वी हलाईंदी आहियां त मूंखे लॻंदो आहे त जहिड़ो मां थेठर में वेठी आहियां साउंड वग़ैरह जामु सुठो आहे क्लीअरीटी ऐॾी सुठी आहे ऐं मां ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां हूअं छा सॼो ॾींहुं मोबाईल खणी विहंदासीं हीअं साम्हूं टि वी हलंदी आहे त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियो त कंपनी वारनि जी सर्विस ऐॾी सुठी आहे टे साल जी मूंखे वारंटी बि मिली आहे जॾहिं मां फोन कंदी आहियां कुझु बि कमु हूंदो आहे या कुझु टि वी में डिफॉल्ट हूंदो आहे हू फटाफट अची करे रीपेर करे वेंदा आहिनि ऐं जामु सुठी तरह उन्हनि जी सर्विस ॾाढी सुठी आहे